हेलो नमस्ते दीदी नमस्ते मैडम आपके यहाँ कौन सी दवाई सब मिल रही है अल्ट्रासाउन की कितनी फ़ीस लेते हैं अच्छी दवाई मिल रही है हर तरह का इलाज होता है और सब क्या सब दवाई उपलध में मिलता है अल्ट्रासाउन हुआ एक्सरे हुआ जाँच हुआ सब के जैसे तरह तरह के और कितनी फ़ीस लेते हैं सब चीज़ की अल्ट्रासाउन का हुआ एक्सरे का हुआ जै और दवाई का कितना बताते हैं दवाई कितने की हो जाती कम थोड़ा होगा बहुत फीस बता रहे हैं दवाई दी बहुत बताइएगा त के ना होगा कम सम कीजिए हम भी लोग तो ग़रीब हैं तो वही में ना करेंगे आप बोलते हैं बिजली बिल चलता है सब चीज चलता है तो मेरा भी तो उतना ही अथि है ना जैसे ठीक होंगे दवा लेंगे ठीक होबे नहीं करेंगे सबसे ज़्यादा ख़र्चा हो जाएगा तो कैसे हम जी पाएँगे नहीं कहीं वह कम सम बताइए उतना बताइएगा तो कितना होगा निम्मन दवाई चाहिए निम्मन से जाँच होना चाहिए निम्मन से वैसा थोड़ी ना होगा आने के बाद इतना से इतना बताइएगा तो फिर कितना होगा कम सम कीजिए